टेक्नोलॉजियों ने नौकरी के दायरे को और बढ़ाने के लिए कई प्रकार की मदद ली है जबसे टेक्नोलॉजी आ गई है तब से कई लोग जो है नौकरियाँ पा भी रहे हैं कई लोग कई लोग नौकरियाँ खो भी रहे हैं अपनी ज़ाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी आने से जो है कई प्रकार की नौकरियाँ बढ़ गई हैं लोग आत्मनिर्भर ज़्यादा हो चुके हैं जैसे कि हमारे एक चाचा हैं जीवन मिश्रा जी थे इन्होंने ने भी पहले जो है बेरोज़गार थे किसानी करते थे और उसमें जो है इनको इनको कई बार ये मार भी पाए हैं इधर उधर और जबसे जो है सोशल मीडिया का समय आया है प्लेटफ़ॉर्म आया है तबसे फिर आगे चल के भी इन्होंने फिर ज़ोमैटो जॉइन कर लिया था टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि कोई आदमी फ़ोन से ऑर्डर करता है रेस्टोरेन्ट से वो खाना आ रहा है उसी के बीच में जो है डिलीवरी करने का काम करते थे तो वो हमारे सरीफ़ चाचा जी करते थे और इनको जो है इससे अच्छा खासी इन्कम भी हो जाती थी यहीं लखनऊ में अपना जो है ये एरिया था अलीगंज सेक्टर में किया करते थे एक बार की बात है ये कर रहे थे तो हम अचानक उनसे मुलाकात हो गई तो ये हमें देखकर के भागने लगे इनको लगा कहीं बेईज़्ज़ती न हो जाए फिर हमने बताया कि टेक्नोलॉज़ी ने जो है आपको एक जिम इज्जतदार नौकरी दी है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और इसी प्रकार कई ऐसे हमारे जानने वाले लोग है जो जैसे कि हमारे एक और जानने वाले भाई थे जो ओला और ऊबर में काम करते थे रैपिडो में काम करते थे तमाम लोग आज की डेट में गूगल पर काम कर रहे हैं फ़ेसबुक पे काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं ट्विटर पे काम कर रहे हैं तमाम लोग आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद जो है ब्लॉगिंग बढ़ गई हैं फ़ूड ब्लॉगर हो गए हैं ट्रैवलिंग ब्लॉगर हो गए हैं या अन्य प्रकार के जो है चीज़ों में आदमी काम कर रहा है आज की डेट में जो है फ़्रीलांसिंग के भी काम हो गए तमाम एडीटिंग का काम हो गया फ़ोटोग्राफ़ी का हुआ हो गया और टेक्नोलॉजी बढ़ने से तमाम प्रकार की ए आई पे आदमी एक्टिव होने लगा है जितना ये इच्छा आदमी के अंदर है उतना उतने एची आज की डेट में लोग घर बैठे जो है ट्यूशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लोग घर से एक ज़ूम मीटिंग क्या किसी भी अन्य माध्यम से जो है टेक्नोलॉजी के वजह से ही आज घर पे घर से घर बैठे ही लोगों के पास काम हो गया है अपने ही घर में बैठे हुए हैं आपके पास जो है एबिलिटी है आप योग्य हों उस चीज के तो आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आज टेक्नोलॉजी के ज़माना है परम पूज्य श्री स्वामी परमानन्द जी महाराज जी को भी देख लीजिए आप वहीं पे बैठे बैठे आज कौन कौन से लाखों लोग उनसे जो हैं प्रभावित हैं कई लोग मैं स्वयं जो है उनको सुनता था और इसी इसी फ़ोन के माध्यम से क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतने जितने भी जितना ये उपयोगी उतना ही दुरुपयोग ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है आज की डेट में तो ज़्यादातर और जो इसको दुरुपयोग ही करते थे तो उसी समय में जो है फ़ोन जो चला रहा था क्योंकि उसके माध्यम से ही महाराज जी को देखा और इससे उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी होती है हर एक व्यक्ति की अर्निंग होती है जितने सस्पेबल जितने विवश होते हैं आप लोग उतनी जो है आपकी अर्निंग भी होती हैं और उसके साथ साथ आप जो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को आज आप घर बैठे दे पा रहे हैं हमें कोई बात बोलनी या बतानी है किसी को मैसेज कुछ देना है तो हम आज फ़ेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं मेरा कनाडा या अमेरिका में बैठा हुआ फ़्रेंड भी उस चीज़ को बहुत ईज़िली समझ पाता है और उसपे अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाता है या ये टेक्नोलॉजी ज़ब नहीं हाेती थी तो उस ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था यां एक गाँव से दूसरे गाँव उसे खबर पहुँचाने में आदमी को जाना पड़ता था और आज की डेट में एक कॉल एक मैसेज़ करने से ही आदमी को सारी जानकारी हो जाती है इसके साथ साथ आज की डेट में जो है तमाम टेक्नोलॉजी ये भी हो गईं तो कई प्रोग्राम गवरमेन्ट ने भी हम लोगों के लिए फ़्री कर दिए हैं कौशल विकास योजना के साथ कई प्रोग्राम लोगों को सिखाए जाते हैं उससे हम लोग जो है अपने आप में प्रिपेयर होते हैं और उस इससे जो है हमें बहुत लाभ मिलता है और इससे कई नौकरियों की पाने में बहुत आसानी हो जाती है आज की डेट में आज की डेट में कंप्यूटर वगैरह जो भी जानता हो उसको बहुत आसानी से नौकरी मिल भी जाती है